ہلو کیا ہماری فیضان ڈرائیور سے بات ہو رہی ہے ارے ڈرائیور صاحب ہمیں دلی کے لیے جانا تھا تو وہ ہمارا جانا کینسل ہو گیا ہے تو ہم نے جو آپ کو بطور ایڈوانس دیا تھا ڈھائی ہزار روپئے وہ ہمیں واپس کر دیجیے کیونکہ اب تو ہمیں وہاں جانا ہے ہی نہیں تو ہم نے سوچا کہ جو ہم نے رقم آپ کے پاس دی تھی وہ ہم اب واپس لے لیں تو ہمارے ہمارا پیسہ ہمیں واپس کر دیجیے اور کب تک واپس ہو جائے گا ہمیں یہ بھی بتا دیجیے کیونکہ ہم اگلا کوئی کام کر لیں گے انہیں پیسوں سے اور اگر دوبارہ پھر کبھی اگر جانا ہوا تو ہم آپ سے سمپرک کریں گے کیونکہ یہ ابھی جو ہمارا کام تھا وہاں پر وہ کام ہو نہیں پایا اس وجہ سے وہاں جانا ہمارا کینسل ہو گیا ٹھیک ہے پھر آپ جلد سے جلد کوشش کریے کہ ہمارے پیسے ہمیں ریٹن کر دیں ٹھیک ہے شکریہ